गोदो जों सेंग्रायाव जोङो बक्सिं खेला गेलेयोमोन दा बिदिनो बक्सिं खेलायावबो हाइजाम लंजाम बारलाबायनाय मिनिलायनाय बिदिनो गोलैलाबायो खस्थ' मोनलाबायो बिदिनो बुहुत जोङो बिदि खस्थ' मोननानै जोङो रोंदोंबो बक्सिं खेलाखौ जोङो हागौमानि एसे रोंदों जों बाइहेरायाव खिन्थु बुलायहैनो मोनाखै लकेल आवनो ओरैनो बक्सिं खेला गेलेबाय थायोमोन आरो दा जोङो दाथ' दा माबाला गैला मानि आवगायनि सेंग्रानि माबायाव बुहुत जोङो गेलेयोमोन जों बक्सिं गेलेयै गेलेयै जोङो बुहुत बयजोंबो मिनि मिनि जालायोमोन उमुखआ गोरोंलै थुमुखआ गोरों होननानै जोंखौ बाख्नायोमोन मानसिफ्रा जोंनि गेलेनायखौ नुनानै हाइजाम लंजाम बिदिनो आरो खारनाय बारनाय जोङो बक्सिं खेला गेलेबाय थायोमोन आरो आवगायहाय बिदिनो जोङो जायगायावनो गेलेयोमोन गोजानाव थाङाल'सेनो जोङो साइट साइट बिदिनो जासिगोन हो माबाफोर मिनिथाव जाथाय जादों नामा